میں نے آن لائن بینگلس آڈر کیے تھے اور وہ بہت اچھی کوالٹی میں آئے تھے مجھے بہت زیادہ پسند آئے اور اُس میں ریڈ کلر کے جس جس طریقے سے میں نے اُس کی پکچر دیکھ کر منگوائی تھی سیم وہی کوالٹی آئی سیم وہی چیز آئی نہ کلر میں کچھ ڈفرینٹ تھا نہ کچھ اور بہت پیارے لگ رہے تھے میرے ہاتھوں میں میں شادی میں پہن کر گئی سب وہاں پر اُس کی تعریف کر رہے تھے اُن سب کو بھی بہت پسند آئے یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے تو مجھے آڈر کرنے کے لیے بھی کہا بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ کہاں سے منگائے ہیں کدھر سے لیے ہیں وہ اتنے پیارے تھے اُس کی کوالٹی بھی اچھی تھی میں نے اُس کو پہن کر یہاں تک ہاتھ دھویا بہت سی بینگلس ہوتے ہیں جن کا کلر اُتر جاتا ہے اور نہ کلر اُس کا اُترا پرائس بھی اُس کا بہت اچھا تھا پرائز کے اکارڈنگ بھی بہت اچھے تھے اور نہ کہ اُس کا کلر گیا نہ کچھ اور بہت اچھے تھے بینگلس اور میں دو تین اور آڈر کرنا چاہتی ہوں